महाराष्ट्र में कणक चांवर ॿाजरी मकई जी खेती जाम थींदी आहे जीअं त महाराष्ट्र में कपह बि पैदा थींदी आहे जेके माण्हूं समुंड जे किनारे रहनि था उहे मच्छीयूं समुंड में वञी ॼारियूं विछाए मच्छीयूं पकड़े मच्छीनि जो वापारु कंदा आहिनि ऐं गाहियूं ऐं मेहुनि जा वाड़ा बि जाम थींदा आहिनि गांइ जो खीर ऐं मेहि जो खीर बि विकणंदा आहिनि जीअं त गांइ जो घी बि विकामुजंदो आहे ऐं गांइ जे खीर मां ॾही मखणु ॾुधु उहो बि ठहंदो आहे ऐं मेहि जे खीर मां जेको पहिरें ॾींहं ते मेहि ॼमु कंदी आहे हुन जे खीर मां पीस ठहंदी आहे हूअ हिते पीस बि ॾाढी बॉम्बे में उल्हास नगर में पीस जाम सुठी ठहंदी आहे ऐं अंब केला चकुनि जा वण बि ल लॻाईंदा आहिनि उहे विकणी करे पंहिंजो धंधो कंदा आहिनि ऐं हिते मुर्गियुनि जूं मुर्गियूं बि माण्हू विकणंदा आहिनि मुर्गियुनि जा बेदा बि विकणंदा आहिनि छुटीअ जे ॾींहुं छंछर आर्तवार ॾींहुं ॿार बेदा खाइण पसंद कंदा आहिनि जंहिं करे हिते बेदा बि जाम विकामजंदा आहिनि